اردو کا بنیادی طور پر میں اسٹوڈینٹ ہوں اور اسی کے لئے اسی وہی کتابیں زیادہ تر خریدتا ہوں تو یہ ہمارے یہاں پرگتی میدان میں جو یہ بک فیئر لگتا ہے ہر سال تو وہاں پر اردو کے بہت اچھے اچھے اسٹالس آتے ہیں تو وہاں سے کتابوں کو زیادہ تر خریدتا ہوں پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایجوکیشنل پبلشنگ ہاؤس ہے یہاں پہ دریا گنج میں پرانی دلی میں وہاں سے کتابوں کو لیتا ہوں کچھ آن لائن کتابیں جو ہے اب اویلبل ہیں میں امیزون وغیرہ سے خرید لیتا ہوں یا پھر ریختہ جو ہے وہ بہت اچھی اچھی کتابیں چھاپ رہا ہے اس کے ذریعے سے بھی کچھ کتابیں مطلب جو ہے وہ لے لیتا ہوں اچھا یہ جو سیکنڈ ہینڈ بکس جو ہیں وہ اردو میں بہت کم پہلے رواج ہوتا تھا ابھی آج کل بہت کم رواج ہے لیکن اگر کچھ دوسری کتابیں ہمیں خریدنی ہوتی ہیں تو سیکنڈ ہینڈ دریا گنج میں یا پھر جو ہے وہ نئی سڑک پر بہت بڑی تعداد میں وہاں پر کتابیں ملتی ہیں تو بہت سستے داموں پہ وہاں پہ مل جاتی ہیں ہم لوگ جاتے ہیں وہاں سے بہت ساری کتابیں بہت کم پیسوں میں خرید کے لے آتے ہیں